बिहारक जे मीडियाके विषयमे कहऽ चाहब तऽ प्रिन्ट मीडियाके तऽ हम ओतेक जादा आलोचना नहि करब प्रिन्ट मीडिया मिलाजुलाके अपन ठीक छथि लेकिन डिजिटल मीडिया जे छथि ओ निश्चित रूपसँ जे छै से असंवेदनशील छथि आओर सरकारके प्रति जे छै से बिलकुल हमरा लगइए सरकारक हाथे ओ बिका चुकल छथि हुनका कोनो मतलब नहि छन्हि बिहारसँ केवल सरकारक चाटुकारिता करयके सिवा डिजिटल मीडियाके पासमे कोनो काज नहि यऽ आइ डिजिटल मीडियामे एकटा मानि लिअऽ हम तऽ इएह बुझय छियै जे ओरिजिनल न्यूज आइके समयमे युटूबर सब आओर सोशल मीडियासँ भेट रहल अछि ओरिजिनल मीडियाके तऽ कतहु पते नहि छै ओरिजिनल मीडियाके तऽ मुद्दापर ध्याने नहि छै आइ किछु मुद्दा सबके उठबयके लेल आइ एकटा पत्रकार मनीष कश्यप छलाह हइ हुनका जे छै से सरकार जेलमे बन्द करा देलकनि हेँ तमिलनाडू मुद्दाके लअ कऽ आओर हुनकापर एन एस ए लगा देल गेल हइ तऽ जे ओरिजिनल पत्रकार अछि ओकरा तऽ जेलमे ठूसल जा रहल छै आओर बाहरमे जे सरकारक दलाल सब छै तकरा राखल जा रहल छै जे ओ जाकऽ सरकारक प्रतिनिधित्व करतइ आओर सरकारक प्रशंसा करतइ तऽ हम वएह कहब जे मीडियोके स्थति बिहारमे बढ़िआँ नहि अछि तहन तऽ असंवेदनशील एकरा कहि सकय छियै आओर मिलाजुलाके चलि रहलइए सएह कहबय